हाँ आपकी बात राजेंद्र कार वाशिंग से ही हो रही है बताइए क्या सेवा करें आपकी हाँ सर सर एक वो एक चीज़ और बताइए किस टाइम पर दी थी मॉर्निंग की इवनिंग टाइम ओके हम रुकिए रजिस्टर में आपको देख के बता रहे हैं बस कॉल पर रहिए हाँ सर मिला आपका आया था कल पाँच बजे आया था शाम को इवनिंग टाइम में बताइए क्या प्रॉब्लम सर हमने अपनी तरफ से तो पूरी अच्छे से सफ़ाई की है आप पूरा क्लीनिंग क्लीनिंग देख के चेक करके भेजा था तो सर बोलिए सर बोलिए सर बताइए अब हम क्या करें हम अपनी तरफ से तो पूरे अच्छे से काम किए थे जितना हो सके पूरा अच्छा दिए थे अपनी तरफ से अब सर वो होती है पर आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो उसके लिए देखना पड़ेगा या फ़िर आप दुबारा आइए साफ़ के लिए हम देखेंगे की सर इतना समझिए कि दुबारा का भी अलग चार्ज चार्ज पड़ेगा आपके लिए सर पिछला हमने आपको कितना बताया था बताइए एक बार ओके सर चलिए हम सर उत अगर आप दुबारा आ रहे हैं तो उसके मतलब हाफ़ में करेंगे कम से कम मतलब साढ़े नौ या नौ हज़ार के आस पास में लग जाएगा आपका अमाउंट क्योंकि आप मान लीजिए प्रॉब्लम है तो देखना पड़ेगा बस अमाउंट तो लगेगा आपका अगर इस बार कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ठीक है तो हम आपको गारंटी दे रहें हैं की इस बार आपका फ्री वाश होगा फ्री सर्विसिंग होगी और रही बात वो ड्राइवर से छुड़वाने की तो इस बार हम आप आपकी कार को खुद छोड़ेंगे आपके घर घर पे आके

ठीक है सर आइए आपका स्वागत है ठीक है धन्यवाद